एहिमे पहिने जे रहै ओना तऽ आब हमरासभकेँ एकसठि वर्ष भेल तऽ ओहि समय जे छै सभसँ पहिने जे छै से ओ ताम्बावला चलैत छलै अहाँकेँ ठुर्री कहैत छै एक पैसा ओकर रहै ओहिमे जे छै से ओहि समयमे ओ बहुत मूल्यवान रहै एक पैसामे अहाँ बहुतो काज कए लेब अखन जेना एक सेर गहूँम जे छै से पच्चीस टाकामे एक सेर भेटैत छै जे ओहि समयमे ओ एक पैसामे जे छै से पाँच किलो भए जाइत रहै तऽ अखुनका आ पहिलुका जे छै बहुत बेसी अन्तर छै मूल्यके जे छै पैसाके जे छै अवमूल्यन भए गेलै हेँ आब आब कोनो सामान अहाँ दूधे जँ लेबै तऽ ओहि समयमे एक टाकामे जे छै से अहाँकेँ पाँच सेर दूध भेटैत रहै अखन जे छै उएह दूध अहाँकेँ पचास टाकामे एक सेर भेटैत अछि एहि दुआरे ई निश्चित रूपसँ कहब जे आब एकर अवमूल्यन भेलै हेँ पैसाके जे छै से बहुत बेसी अवमूल्यन भेलै हेँ ओकर कतहु अथी नहि रहि गेलै हेँ